आंनि मोजां मोननाय नाफोरा ना खान्दा ना बोथिया मागुर सिंगि आरो बालाख'वा बोथिया बेफोरखौ आं मोजां मोनो

फिसा फिसा गुरनानै मोननाय बेफोरखौ जानो मोजां मोनो गुरनानै मोजां मोनो मोजां मोनो आरो बेफोरनो जानो मोजां फिसा फिसा नाफोरा आरो सालानि ना पामफ्रेट बेफोरखौ जानो मोजां मोनो आरो आं नानि नामफोरखौहाय खान्दा बोथिया बालाख'वा बेफोरनि नामखौ मोजां मोनो